कलेन पळोवपाक गेल्यार लोक कला आनी पारंपारीक कला हातून आयिल्ली मंडलार्ट हे पळोवपाक म्हाका खूब आवडटा तातूंत जी माती वापरून एका पुट्ट्याचेर किंवां घट पुट्ट्याचेर जी ती माती पसरतात आनी ती सुकोवन ताचेर कलर घालून रंग घालून ताचेर हारश्यो ज्यो दसयतात ते खूब बरें दिसता पळोवपाक